हमारे घर के पीछे बहुत सी जगह पड़ी है हम पक्षी पालने के लिए जो है वो अपना जाल वाल बना के बड़ा बनाते हैं पिंजड़ा बनाते हैं उसमें जऊन है अलग अलग भाग करते हैं उसमें जाे है पक्षियों की किस्में जैसे कि तोता है और जो है मोर है और इसमें लाभ है या तीतर है इस किस्मों की जऊन है इस किस्मों को लाकर जऊन है अपने ये घर में पालते हैं पाल पाल पालते हैं और उनको दाना खिलाते हैं और उनको जऊन है बहुत हमें अच्छा लगता है पक्षी जो है कुछ पक्षी ऐसे हैं कुछ बहुत ऊ दूर उड़ते हैं कुछ पक्षी ऐसे हैं कम उड़ते हैं थोड़ा कम उड़ते हैं और कुछ पक्षी ऐसे हैं जो वो बहुत किस्में अच्छी लगती है जो रंग बिरंगे होते हैं लाल जो है वो बहुत रंग बिरंगा होता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब किस्में ये सब अलग अलग सब होती यह पक्षियों की किस्में अलग अलग होती हैं इसलिए मैं अपने अपने घर के पीछे पालन कर पक्षियों का पालन करते हैं जैसे मोर है वो हमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए जऊन है हमें उसे हम उसे पालते हैं जिससे हमें लाभ है वो जऊन है वो बहुत अच्छा पक्षी लगता है कई रंग का होता है जैसे तोता है वो भी जो है बहुत अच्छा लगता है देख दिखने में बहुत अच्छा लगता है और भी पक्षी हैं जैसे कि तीतर है वो भी जो है बहुत अच्छा लगता है उसकी बोली जो है हमें बहुत प्यारी लगती है जैसे कि कोयल है उसकी भी बोली बहुत हमें अच्छी लगती है इस इस इन पक्षियों के बारे में सभी लोगों को बताते हैं और सभी लोग आते हैं देखने के लिए आते हैं वो पक्षी हमारे बहुत अच्छे लगते हैं हमको दाना सुबह शाम दोपहर दोनों टाइम दाना खिलाते हैं और पालते हैं देखते हैं उनको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और भी देखने वाले जो आते हैं वो भी प्रशंसा करते हैं कि हाँ भई तुमने पक्षी बहुत अच्छे पाले हैं और हमारे घर के पीछे जगह जो पड़ी है उसमें दूर तक जो है हर उ फूल वगैरह सब लगे हैं जो है बहुत अच्छा लगता है घास भी लगी है फूल लगे हैं हरा भरा सब चीज दिखाई पड़ता है इसलिए उसकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं और हमारे पक्षियों को भी देखते हैं आवाज उनकी आवाजें सुनते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं सुनते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी भी बहुत तारीफ़ करते हैं कि हाँ तुमने भई बहुत अच्छा ये सिस्टम बनाया है पक्षियों को पाला है और जो और जो है उनकी सेवा करते हैं बहुत आप अच्छे हैं देख देखने में सभी पक्षी सभी लोग आते हैं देखने में पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इनको पालता हूँ मन प्रसन्न रहता है सुबह शाम उठते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है इसलिए मैं मेहनत करके इन पक्षियों को पालता हूँ और हमारे पड़ोस की भी पड़ोस के भी लोग दे उन पक्षियों को देखने आते हैं और हमारी प्रशंसा भी करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है पक्षी आपके जो है बहुत प्रसन्न रहते हैं और बोली भी अच्छी बोलते हैं जैसे कोयल या तीतर या ओ या जऊन है कबूतर सभी की बोलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और सभी लोग उन्हें देखने आते हैं बोलियाँ सुनते हैं और उनको ओ बार बार उनको सुबह शाम वो लोग सब लोग देखने आते हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं देखते हैं